आंनि सावगारिखो जुदि आङो भारताव दिनथिनो आङो खाबु मोनोब्ला आङो गावनि सावगारिखौ आङो होनो नाजागोन जेराव आङो मा होनो मिथिंगाजों गोरोबनाय सावगारिखौ आं होनो नाजागोन ओमफ्राय भारताव आङो जेसेबां माने मा होनो मोजां मोजां जायगा मोजां मोजां मिथिंगानि सावगारि दङ आं बेफोरखौ होनो नाजागोन आं बेफोरखौ आं खेबगोन आरोना मा होनो मिथिंगाखौ लानानै खेबगोन सावगारिफोरखौ बहुद गोबां जायगा दङ जोंनि भारताव मोजां मोजां जायगा मोजां मोजां मिथिंगा माने जोङो माहोनो नेचारफोरखौ खेबगोन खेबनानै आङो बेफोरखौ आङो दिन्थिगोन ओमफ्राय इयुनाव जुदि आङो खाबु मोनोबाथाय खाबु मोनोबा आङो फत'ग्राफारबो आङो जानो लुबैगोन खाबु मोनबानो आङो फत'ग्राफार जागोन आरोना